सब्ज़ी में बीज हमारे पास सब चीज़ का बीज मिलेगा आपको आपको हाँ तो घीउ खीरा हो गया बैंगन हो गया यह खीरा हो गया भिंडी हो गया भिंडी हो गया आपको भि भिंडी भिंडी का रेट पूछना है की मौसम में मौसम के मौसम के अनुसार लगाना है ना ठीक है अभी तो नवम्बर दिसम्बर के टाइम में अभी वह भिंडी उंडी बगारा लगा सकते हैं

हाँ तब कद्दू का भी सीजन है अभी भिंडी का भी सीजन का भि बैंगन का भी है तो बैंगन भी का भी आप लगा सकते हैं बस हरी सब्ज़ी ल आएं रेट तो सब जोन पैकेट लीजिएगा सब पर रेट लिखा हुआ है कोई न एक सौ पच्चीस रुपये का है कोनों पचहत्तर रुपये का है पच पचास रुपये का भी पैकेट है तो सब पैकेट जैसे खीरा का लीजिए तो खीरा का पैकेट छोटा वाला पचास रुपये के आता है भिंडी का भी लीजिए तो भिंडी का भी कोई पचहत्तर रुपये का है कोई एक सौ बीस रुपये पच्चीस रुपये का भी है और छोटा बला भी पैकेट है और बड़ा वला भी पैकेट है आपको कितना स्पेस है आप कितना जगह में लगाना चाहते हैं छोटा पैकेट से आपको हो जाएगा की बड़ा पैकेट से होगा तो आपके ऊपर डिपेंडस होता है ऐसे पचास रुपये का भी है पचहत्तर रुपये का भी है और एक सौ पच्चीस तीस रुपये का भी है

डिपेन्डे सबसे बढ़िया क्या चीज़ का बीज लीजिएगा वह बैंगन का और अच्छा वाला वाला बीज न तो आ तो आपको एक स पच्चीस रुपये तीस रुपये वाला जो पैकेट आता है वह लेना पड़ेगा आपको उसमे कम पाँच रुपया कम हो जाएगा जो प्रिन्ट रेट रहता है न उससे प्रिन्ट तो हम लोग बेचते हैं लेकिन आप रेगुलर का कस्टमर हैं तो उसमें थोड़े डिस डिस्काउन्ट कर देंगे ठीक है और कुछ लीजिएगा बीज ठीक है